गौरव मुझको ओला उबेर की रेटिंग के बारे में जानना था क्या है कि मुझे ओला उबर बुक करनी थी तो मैं आपसे पूछ रहा था कि यह जैसे की अपन को सेवा टाइम से दे देते हैं क्या जैसे अपन के पास आ जाते हैं क्या समय पर समय पर अपन को यात्रा के दौरान वहाँ पे छोड़ देते हैं क्या इनका स्वभाव व्यवहार कैसा है यह जाते टाईम किसी प्रकार की गलत व्यवहार तो अपने साथ नहीं करते हैं किसी प्रकार की गलत बातचीत तो अपने साथ नहीं करते हैं अपन को यह टाइम पर अब जहाँ पे जाना होता है वहाँ टाइम पे वहाँ छोड़ देते हैं क्या इनके यह अपन के साथ यानी कि किस तरीके से व्यवहार करते हैं मुझे इनके बारे में आपसे कुछ जानना था